हाँ जी मैम बताइए बिल्कुल बिल्कुल हम सूट सिलते है सूट सिलने का ही हम काम करते हैं कौन सा सूट आप सिलवाना चाहती हैं हाँ हाँ मैं आपको प्राइस बता देती हूँ जो मैं सूट सिलूंगी उसका मैं आपको प्राइस बताती हूँ जो आप पटियाला सूट सिलवाना चाहते हैं उसका तो पाँच सौ रुपये प्राइस है और जो पैंट सूट सिलवाना चाहते हैं उसका है सात सौ रुपये ठीक है नहीं नहीं प्राइस तो इसमें कम नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है कब तक चाहिए आपको वैसे यह सूट अगले महीने तक आपको यह चाहिए ठीक है वैसे टाइम आपका ज़्यादा है तो जल्दी अच्छे से सिल पाऊँगी मैं भी तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है सिलने में लेकिन प्राइस में चलिए एक काम करते हैं सात सौ रुपये वाले सूट में आप मुझे साढ़े पाँच सौ रुपये दे देना देखो अनारकली के तो सात सौ रुपये ही लगेंगे और जो आपने मेरे से अभी पटियाला सूट का कहा है तो एक ही सूट में मैं आपको प्राइस कम कर पाऊंगी बहुत ज्यादा सूटों मे मैं प्राइस कम नहीं कर सकती आपको क्यूँकि क्या है हमारी भी मेहनत लग जाती है फिर सिलाई का खर्चा अलग लग जाता है धागे वगैरह रील वगैरह फ़िर उसमें गोटा वगैरह लगाना होता है गले पर डिजाइन चाहिए आपको या फिर सिंपल सिलवाना है नहीं नहीं प्राइस तो कम नहीं हो पाएगा देखिए एक ही सूट में कम कर पाएंगे हम प्राइस क्यूँकि देखिए कुछ बचता ही नहीं है अब अगर हमें कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं प्राइस कैसे कम कर पाऊँगी बताइए आप भी जानते हैं मार्केट में रेट कितना महंगा चल रहा है मैं तो फिर भी आपको कम कर के बता रही हूँ प्राइस सूटों के लिए तो देखो आपका जो अनारकली वाला सूट है उसमें कम से कम सात मीटर कपड़ा तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि घेर अगर आपको चाहिए तो सात मीटर कपड़ा चलेगा और उसके हिसाब से जो प्राइस है वह भी सात सौ रुपये लगेगा उसका ठीक है इससे कम नहीं हो पाएगा सात सौ रुपये से क्योंकि अनारकली मे मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और बचता भी कुछ नहीं है पटियाला में पाँच मीटर कपड़ा लगेगा और साढ़े पाँच सौ रुपये जैसे मैंने आपको बताया कि तो पाँच सौ रुपये दे देना आप उससे ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा हाँ हाँ इतना ही लगेगा